हैलो मां ट्रैवल एजेंट खां थो ॻाल्हायां हूं मूंखे मां अजमेर थो अचा सूमरु त मूंखे मां ईंदुमि ॾह अगस्त ताईं ईंदुमि हा ॾही अगस्त ताईं ईंदुमि त मां हीअंर रहंदो आहियां मुंबई में और मां पेइंग गेस्ट आहियां अजमेर ईंदुसि मूंखे अजमेर घुमणो आहे मां अजमेर में घुमण थो चाहियां त मां तव्हांखां पैकेज जे लाइ इंक्वायरी कढाइणी हुई त इन करे फ़ोन कयो आहे मूंखे इते जेका सिंधी मंदिर आहिनि उहो हलंदा हिकिड़ो हिक ब्रह्मा मंदिर आहे मूंखे हुते घुमणो आहे ऐं मूंखे पुष्कर में हिकिड़ो झूलेलाल घाट आहे उते वञिणो आहे ऐं मूंखे दरग़ाह शरीफ़ वञिणो आहे

ठीकु आहे हा ठीकु आहे न होटल त तव्हां ई कर ॾियो न सभु कुझु पैकेज तव्हां ई करे ॾियो हा सॼी तव्हां ई करे ॾियो

मुंहिंजो बजट असां टे माण्हू आहियूं त तव्हां वीह पंजवीह हज़ार पर पर्सन मञे हलो न हिकु ई रूम हलंदो फाइव स्टार हले पर अगरि परे हुजे त थ्री स्टार बि हलंदी हा हा

अच्छा

हा हा

हा

अच्छा अच्छा हिकिड़ी हू बि आहे ठीकु आहे हालाणी दरबार जेकी आहे हा हा

ठीकु आहे हा हा

अच्छा

अच्छा घटि आहे त तव्हांखे करिणो पवंदो हा त सई आहे हा हा मां त त वीह हज़ार पर पर्सन थो चवां पर हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे त तव्हां हिकु कमु कयो न मूंखे व्हाटसप ते आइटनरी मेल करे छॾियो ठीकु आहे हा ठीकु हा ओके हा